میں نے فوٹوگرافی کی باقاعدہ تربیت تو نہیں لی لیکن یہ میرا شوق ہے جسے میں خود سیکھ کر بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں فوٹوگرافی سے کھانے کا طریقہ مشاہدہ میں اچھے فوٹوگررافروں کے کام کو غور سے دیکھتا ہوں جیسے قدرتی مناظر پرانی عمارتیں یا روز مرہ زندگی کی تصویریں پریکٹسز میں مختلف زاویوں سے مختلف روشنی میں اور مختلف موضوعات پر تصویریں لیتا ہوں تاکہ تجربہ بڑھے یوٹیوب ویڈیوز اور آن لائن کورسز میں انٹرنیٹ پر موجودہ مفت سبق اور ٹپس بھی سیکھتا ہوں کہ اچھی روشنی فوکس کمپوزیشن اور بیک گراؤنڈ کا استعمال کیسے کیا جائے بیڈ فیڈ بیک لینا میں اپنے تصویریں دوسروں کو دکھا کر ان سے رائے لیتا ہوں تاکہ غلطیاں درست کر سکوں مجھے تحریک سے ملتی ہے قدرتی مناظر جیسے سورج کا غروپ درختوں کی چھاؤں یا بارش کے قطرے لوگوں کے چہرے ان کے جذبات اور روز مرہ زندگی کی کہانیاں میں شہر یا گاؤں کی خوبصورتی جیسے اعظم گڑھ کی بازار کھیت یا تہوار